हां हालो आं सांगा आं हालो आं आं बरें पळय कितें आसता जाणां पयली काज आसता कळ्ळें न्ही काजू पयली पुंजोवचे आसतात काजू कॅज्यू

काजू एकठांय केलें कांय ना तें मागीर कळमीर हाडटात कळमी म्हणल्यार एक जागो आसता थिंगा सगळें एकठांय करतात काजू कळमीर हाडलें कांय ना तेज्यो मागीर बियो सॅपरेट करतात आनी काजीं सॅपरेट करतात काजीं सॅपरेट केल्यो कांय ना त्यो मळटात कळ्ळें न्हू मागीर मळून मागीर ताचो रस काडटात कळ्ळें रस काडलो कांय ना तो एका बकेटांत म्हटल्यार एका जारांत बी घालून दवरतात कॅन आसता कॅनांत भरून दवरतात तो भरून दोन दिसांक दवरता मागी तो काडून मागीर फेणी आसता हेका लायता भट्टी आसता भट्टेक लायता भट्टेसून मागीर फेणी काडटात कळ्ळें आनी जेन्ना मागीर तो भायर रस दा दाट रोस काडून तेजी फेणी करता आनी ज्यो मागीर बारीकसो उरता आं हय हय मा् मागीर आतां तन् निरो म्हणटा तो जेन्ना रस काडून जालो कांय ना रोस काडून जालो मागीर बाकीचो जो बारीक स्लायटली उरता थेंब थेंब कसो पडटा पळय स्लायटली दाट आसा तो भरून दवरतात आनी जेन्ना पात्तळ अशें उदक शें येता पळय ताचो मागीर निरो करतात कळ्ळें न्ही आं बरें आनीक कितेंय बीन जाय जाल्यार विचारूंक शकतात तुमी आं ती आं ओके काजूच्यो बियो आसता तीं आमी मागीर खंयूय कोणूय येता व्हरपाक सो आमी तेंकां दितात ना खंयच्या फॅक्ट्रींत व्हरोन दिता कळ्ळें न्ही आं बरें